اردو غزلیں قوالیاں اور کلاسیکی موسیقی کی اصناف شناختی ورثے کو محفوظ رکھنے اور اردو بولنے والی اجتماعی شناخت کو یہ احساس رکھتی ہے کہ اردو بہت ہی اچھی زبان ہے اردو اور قوالیاں بھی سننے میں اچھا لگتا ہے ہمارے گاؤں میں بھی قوالیاں ہوئی تھی محرم کے موقع پر تو میں بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا اس میں بہت زیادہ اردو لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس لفظ کو سننے کے بعد بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے اس میں جو ہوتے ہیں قوالیوں میں لوگ لوگ نوے پچانوے پرسنٹ اردو کا ہی استعمال کرتے ہیں جو کہ وہ مسلمان ہوتے اور مسلمان لوگ زیادہ اردو کے بارے میں نالج رکھتے ہیں اور اس کے احساس فروغ دینے میں جو ہے بہت ہی اچھی کردار ہوتی ہے اردو غزلیں قوالیاں ہمارے پرانے شاعروں نے بہت اچھی طریقے سے لکھی مرزا غالب میر مرزا غالب وغیرہ اور احمد فراز وغیرہ نے بہت ہی اچھی طریقے سے شاعری کو لکھا اور اردو کو اچھی طریقے سے ترجیح دی اجتماعی شناخت کے احساس فروغ میں جب لوگوں کا بہت زیادہ جمع ہوتا ہے جب اس میں مولانا وغیرہ تقریر کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے اردو لفظ کا استعمال کرتا ہے اور سننے میں اچھی اچھا لگتا ہے حدیث وغیرہ کے جو کتاب ہوتے ہیں وہ اردو سے ہی مطلب بنے ہوتے ہیں اردو کا استعمال یعنی ہر جگہ ہوتا ہے اور قوالیاں میں تو خاص کر کے ہوتا ہے اور کلاسیکی میوزک وغیرہ میں جو اریجیت سنگھ وغیرہ ہیں وہ اسی پچاسی پرسنٹ اپنے سونگ کے اندر ان اردو کا اور ہندی کا مکس یوج کرتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے سننے میں بنا اردو کے آج کے دور میں نہ کوئی شاعری ممکن ہے اور نہ ہی کوئی میوزک تو اردو جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی زبان ہے جو قوالیوں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اجتماعی ترجیح میں لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پر زیادہ اردو لفظ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے جو سننے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے تو یہی کچھ تھے اردو کے ترکی اور کلاسیکی موسیقی کے بارے میں جانکاری دینے کی کچھ اہمیت ہے اور ان کے کردار بتا اردو سننے کے بعد بتاتی ہے کہ کس طریقے سے فیل ہو رہا ہے جب لوگوں جب غیر قوم کے بھی لوگ اردو کو پڑھتے ہیں اور اردو کو سنتے ہیں تو وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا الفاظ ہیں سننے میں جب لوگ اردو میں کسی سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو اردو سننے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے تو ایک طریقے سے میں کہہ سکتے ہیں کہ اردو جو ہے دنیا کے سب سے بہترین زبان ہے شکریہ